بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گاؤں میں بہت سارے گھر گھریلو ٹوٹکے ہیں جیسے پیاج کا رس نکالنے کے بعد بالوں کو ج بالوں اور جلد میں لگایا جاتا ہے اور پیاج میتھی کالی کلونجی لہسن پانی سب کو اچھے سے ابال کے اور اس کے بعد چھان کے اور بال اور جلد میں لگایا جاتا